डॉक्टर हरि ओम तबियत ठीकु आहे पर बुखार आहे पेटस पेट जो सूरु पेई पेई पियो अञा ताईं हा हुनमां फ़ाइदो न थो पए घणो हा हा बुखार जी दवा बुखार लई थो वञे जीअं ई ॻोरी जो असरु पूरो थो थिए वरी बुखार थो थिए हा हा न न पिया कया आहिनि ॾिस टे डोज़ ॾिना हुआ टे वरिता आहिनि न आराम माना इहे थो थिए ॿुधायांव थो न वठां थो कुझु बि कोने वरी जीअं ॻोरी जो असरु पूरो थो थिए वरी पेट में सूरु साॻो पए थो बुखार बि थो अचे हा ऐं थोरो ईअं खाधो शादी ते वियासीं खाधो थोरो ई खाधव घणो न खाधो थोरो ई खाधो ॾही वड़ो हुयो न हाणे ख़बर पए त उहो वर त न खाइ ॿी हिनखां पोइ पर ॾही वड़ो त खाए कामन हा हा बराबरि आहे हा बराबरि आहे हाणे जीअं चयो तव्हां हा मटे ॾियो ॻोरियूं त ॾिसां हुनखे वठी करे छो सुई माना हणंदो डपु थींदो आहे न सुईअ खां हा भल भले हणिजो हणिजो हणो भले ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा

हा हा उहो बि चैक कजो न तव्हां त ख़बर पइजी वेंदी न न बी पी कोन्हे पर मथे में सूरु पए पियो न ओॾीमहिल निन्ड ईअं कंहिं कंहिं महिल फिटी थी पए त वरी नथी अचे निन्ड जी ॻोरी ॾियो पर आदाब वास्ते पई हुजे जेकॾहिं ज़रूरत पई त वठंदुमि न त त रखी छॾंदुमि हा हा

ठीकु आहे हा ईअं ई हुजे बराबरि न अचे त पोइ वठां न त ज़रूरत कोन्हे

हा हा पर ईअं न थियणु खपे न बुखार जंहिंमहिल ॻोरियूं वठां थो लही थो वञे वरी थो थिए

हा हा ठीकु आहे हा हा बसि बसि ठीकु आहे हिकदमि मस्तु हा हा हा हा हाणे हा हा ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ अची वेंदुमि ज़रूरु ठीकु आहे

ठीकु आहे उहो सुठो थींदो पाण ठीकु आहे हा हरी ओम हा हा हणायुसि था हरी ओम हरी ओम